हेल' द्रायबार नोंथाङा मानो एथ' गोबाव लेट खालामखो आंहा अफिस थाइम जाबाय बिनिखायनो थाबैनो नोंनि गारिखौ नांगौमोन आरो दा थाएम लेट जानायखाय नोंथांनि अथ'खौ केनसेल खालामनाया जाबाय मानोना आंहा थाएम लेट जाबाय अफिस खौ मोनहैनाय नङा आरो अफिस नि अफिसार फोराबो मानो गोबाव जाखो बेबायदि बुंगोन बिनिखायनो नोंथांनि गारिखौ एबा अथ' खौ केनसेल खालामनाय जाबाय